उद्योगों को तकनीकी समस्यायों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह उन्हें स्थाई और सुदृढ़ बनाए रखने में मदद कर सकता है और उन्हें विश्वास योग्यता और प्रतिसाधि बना सकता है यह कुछ कारण हो सकते हैं पहला उत्पादकता बढ़ाएँ तकनीकी समस्याएँ हो सकती हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करती हैं और इसलिए उद्योगों को इन समस्यायों का समाधान निकाल कर उत्पादकता में सुधार करना चाहिए दूसरा है उन्नति और नए उत्पादकों की आवश्यकता तकनीकी अघतन करने के माध्यम से उद्योग नए और उन्नत उत्पादों विकसित कर सकता हैं जिससे वह बाज़ार में प्रतिस्थान प्राप्त कर सकता है तीसरा है सुरक्षा सुनिश्तित सुनिश्चित करें साइबर सुरक्षा और डेटा निजिता की चुनौतियों के साथ सामरिक होने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है उद्योगों को तकनीकी रूप से सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है चौथा ऑटोमेशन और रोबोटिक्स उद्योगों को ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के तकनीकी समाधानों का उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करने का विचार करना चाहिए पाचवाँ प्रदूषण और संरक्षण उद्योगों को तकनीकी रूप से प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के समाधानों पर काम करना चाहिए इन समस्याओं का सही से सामना करने से उद्योग सकारात्मक रूप से उन्नत हो सकता है और अच्छे स्थान पर प्रतिस्थान प्राप्त कर सकता है